मैथिली भाषा बहुत अच्छा भाषा छै एकरा प्रचार प्रसार करबै के तरीका छै मैथिली भाषाके बोलै के जितना बोलबै ओतना आओर कोइ सीखतै आओर दोसराके सिखा भी सकै छियै बहुत सरल मैथिली भाषा छै जिस से कि कोइ भी लोग सुनै छै तऽ तुरन्त बोलैल सीख जाइ छै आओर एकर संरक्षण के लिए मैथिली भाषा अधिकसँ अधिक बोलतै तब मैथिली भाषाके संरक्षण हेतै आओर सबकुछ मैथिलियेमे होतै तब अच्छा रहितै जितना भी लोग छै अधिकसँ अधिक मैथिली भाषामे बोलतै आओर बोलैमे भी अच्छा लगतै तब एकर उपाय छै मैथिली भाषाके अधिक फैलावैके इएह हाल यऽ मैथिली भाषाके अच्छा संरक्षण तरीका उपाय बोल बोलकै करै पड़तै आओर प्रचार प्रसार बहुत अच्छा करै पड़तै